ओह् में सुषमा बोल्ला नी एह् बीर जी सब्ज़ी लैनी ही थुआढ़े कोला एह् दौ दौ किलो चाहिदी ऐ ते घर सत्संग कराना ते परौह्ने सद्दे दे ते रुट्टी बनानी ऐ जी दौ किलो गंढे चाहिदे गंढे हैन थुआढ़े कोल एह् कद्दू ऐ थुआढ़े कोल दौ किलो कद्दू आलू बी रक्खे दे दौ किलो कद्दू एह् भिंडियां टमाटर एह् शैल देओ सब्ज़ी पिच्छली बारी तुसें बड़ी गंदगी दित्ती ही कीड़े निकले हे बिच्चुं दा एह् इस बारी शैल देओ इस बरी रिश्तेदारें ई खलानी ऐ रुट्टी अच्छा अच्छा ते शैल गै देओ बीर जी एह् ठीक ऐ ठीक ऐ बीर जी पैसे बाद च लेई लैयो गूगल पे करी ओड़गी ठीक ऐ